تیراکی ایک بہت ہی بہترین چیز ہے جس سے کہ آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں تیراکی کرنے سے سانس کے اوپر بہتر کنٹرول ہوتا ہے سانس کو لینے میں سانس روکنے میں سانس لینے میں ایک بہتر طریقہ آپ کو پتا چلتا ہے تیراکی سے آپ کے جسم کا ہر ایک حصہ کھل جاتا ہے آپ جب تیرنا شروع کرتے ہیں تو آپ ہر طریقے کے پانی کے اندر رہ کے کس طریقے سے سانس لینا ہے پانی کے اوپر آدھا حصہ اپنا لے کے کس طریقے سے سانس لینا ہے جسم کو آپ کو کتنا پانی کے اندر رکھنا ہے کس طریقے سے آپ کو آگے بڑھنا ہے آپ کا ہاتھ کیسے چلیں گے پیر کیسے چلیں گے ان ساری چیزوں سے آپ تیراکی کرتے ہیں تو جس سے آپ کے پورا بدن جو ہے پورا صحتیاب اپنی ایک ایک چیز بہتر ہوتی ہے آپ کی ہڈیاں کھلتی ہیں آپ کے جسم کے ایک ایک مانس پیشیاں کھلتی ہیں جس سے آپ کے جسم کے اندر ایک پھرتی آتی ہے تندرستی آتی ہے اس لیے تیراکی ایک بہترین چیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے معاشرے میں تیراکی پر زور دیا جاتا ہے جگہ جگہ سوئمنگ پل کھولے جا رہے ہیں تیراکی سکھائی جاتی ہے اور لوگوں کو تیرنا بھی سکھایا جاتا ہے اس سے لوگ اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتے ہیں لوگ اب فٹ رہنے کے نیچے سے جم جایا کرتے تھے اب تیرنے سیکھنے کے لیے جانا لوگ پسند کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر آپ جا کے دیکھیں گے تو لوگ ڈیلی بیسس پر جیسے جم جاتے ہیں اسی طرح تیرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں جس سے کہ وہ بہتر رہ سکیں صحت صحت ان کی بنی رہے اور ایک تندرست رہ سکیں